ہندوستان کے معاشرے میں خواتین کا رول اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پہلے خواتین گھر کی چار دیواری میں رہتی تھیں خواتین کو پہلے کام کرنے کی آزادی نہیں تھی لیکن اب ہر معاشرے میں خواتین ہر جگہ اپنا رول ادا کر رہی ہے ہر جگہ خواتین اپنے آپ کو محفوظ کر رہی ہے کام اور تعلیم میں سب سے آگے ہے خواتین مردوں سے بھی آگے ہے خواتین ہر معاشرے میں ہر جگہ اسپورٹس میں کھیلوں میں گیمس میں تعلیم میں ڈاکٹرس ہیں خواتین بھی زیادہ ایسا اسپوٹس میں ثانیہ نہوال اور ثانیہ مرزا ہیں اسی طرح ہر جگہ خواتین اپنا نام آگے بڑھا رہی ہے خواتین ہندوستان کے معاشرے میں خواتین کا رول بہت زیادہ ہے ہر جگہ اسپوٹس میں خواتین نظر آ رہی ہیں کھیلوں میں آفس میں ہر جگہ وہ گھر کا کام کاج پورا کر کے فیملی کو سنبھال کر کام کو اپنے کام کو اپنے ڈیوٹی کو انجام دے رہی ہے